हॅलो अगरवाल फिश प्रोडक्ट कोण उलयतां

नुसत्याची ऑर्डर आज बेस्ट दिसा फोन केलो पात्रांव तुवें आज आमच्या कडेन गोवन स्पेशल नुस्तें आसा फक्त गोवन स्पेशल आं म्हणल्यार कर्बट मेळटलें स्पेशल मानशेचीं सुंगटा मेळटली आनी काळुंदरां मेळटली काळुंदरां जाल्यार सामकी फ्रेश आसा किदें ऑर्डर दितलो बाब

सुंगटाचो रेट म्हणल्यार तिनशीं रुपयां किलो फ्रेश न्हू मानशेची सुंगटां न्हू बाबा तिनशीं रुपयां किलो घे ना ना आयस ना हिबय सकाळी हाडल्या ताजी आसा अशी उडकी मारताली फ्रेश आसा काळुंदरां तुका एक साडेसातशी रुपयां पडटली मोटी पांच येतली साडेसातश्यांक हय पांच येतली ना ना हांव घरा कडेन डेलीवरी दिता तूं म्हाका फक्त तुजो ऍड्रेस सांग आनी कट करून जाय किरे तें सारके सांग कट करून जाय उजरोन जाय ना ना बाबा ही आतां गोंयची स्पैशलिटी आनी गोंयकार जावन तुवें कन्सेशन मागल्यार पोटार मारपा सारके जाले मरे दुसऱ्या नुसत्यार मारता ते मारता गोंयच्या नुसत्यार अशें मारनाकात नाजाल्यार आनी कशी प्रोपोगेट करतली इसवोण पापलेटांचेर बी दिवपा जाता ही आतां आमची मानशेची न्हू गोंयान लोकलांक आमी प्रोमोट करपाक नाका नाल्या फक्त फेसबुकार वोकल फाॅर लोकल म्हटले म्हण जाता जायना न्हू बाबा तूं एकदा घेवन पळय तूं हुमण तूं चाटत रावतलो ओके हां बरें पांच पांच किलो जाल्या बाबा दिता हांव डिकाउन्ट तूं भिवनाका हांव टोटल हेजेर तुका धा पर्सेंट सोडटां पूण तुजी कोणटीटी व्हडली न्हू हय धा पर्सेंट सोडटा शुअर हां हांव बरोवन घेता मातशें सांग किरे जाय तें बरोवन घेता हां पांच किलो काळुंदरा आनी हां बरें ओके डन फाल्यां सकाळी हांव घरा कडेन पावूं तुजो एड्रेस दिता कर्बट आसा बाब कर्बट हां ब ओके आनी ना आयज आयज आनी फाल्यां गोवन स्पेशलच आसा फुडे सोमारा येतले इसवण पापलेट येतले तेन्ना हांव तुका फोन करून सांगता हांव घरा कडेन हाडून दिता तुजो म्हाका एक वाॅट्सेपाचेर ये कर एड्रेस हां बरें सेम नंबर आं ओके बरें सेम आं बरें हय हय लोकेशन धाड हां तुमचे शेयर करा थँक्यू थँक्यू हय हय थँक्यू